ماہی گیری یعنی مچھلی پکڑنے میں عورتیں بھی بہت دلچسپی لیتی ہیں ہمارے یہاں بہت ساری عورتیں اس کام سے لگی ہوئی ہیں ان کو اس کام میں بہت مزہ آتا ہے اور اس کام میں وہ مردوں کو سپورٹ کرتی ہیں ان کا ساتھ دیتی ہیں ماہی گیری یعنی مچھلی پکڑنے کا جو عمل ہے اس میں عورتیں شروع سے لے کر آخر تک ساتھ دیتی ہیں جیسے مچھلی پکڑنے کے لیے جس جن سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان سامان کے انتظام میں پورا ساتھ دیتی ہیں جو جال بنا جاتا ہے اس کو بننے میں مدد کرتی ہیں اسی طرح جب مرد حضرات مچھلی پکڑنے جاتے ہیں تو اس وقت بھی جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں جو سامان ہوتا ہے ان کا انتظام وہ خود کرتی ہیں جیسے جال بننے کا کام ہو یا ناشتہ اور پانی کا انتظام ہو صفائی اور ستھرائی کا انتظام ہو وہ بہت اچھی طرح یہ سارے کام کو کرتی ہیں جس سے مرد حضرات کو سپورٹ ملتا ہے اور ان کو کام میں آسانی ہوتی ہے اور جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ خواتین سمندر میں مچھلی پکڑنے کیوں نہیں جاتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ سمندر کا پانی بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے اس میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے جس میں ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے وہ عورتیں اس کام کو وہاں کرنا پسند نہیں کرتی ہیں اسی لیے وہ سمندر میں مچھلیاں پکڑنے نہیں جاتی ہیں